हमरा तऽ नहि घर अछि ने जमीन जथा अछि ने कल अछि नहि नल अछि ने कल नल दुनू नहि अछि तहन तऽ पोखरि खुना देतै तऽ ओहिमे माछ मछरी उपजायब पानि हेतै माछ मछरी उपजायब ओहि पखरिमे सँ गहुँम तहुँम बाग हेतै तखन ने हेतै धान खेसारी तऽ ओसभ सभटा पानिएके चाही काज पानिके सब्जीसभ सभटा पानिएके चाही सब्जी आओर उपजतै साग सब्जी सभटा सभ तब ने सभटा माछ मछरी पालल जेतै तब लोक खेनाइ बढ़िआँसँ खेतै आब बढ़िआँसँ लोक खेनाइ नहि खाइत छै साग सब्जी नहि उपजैत छै पानि नहि छै माछ मछरी नहि लोक खाइत छै पानि रहतै पोखरिमे तब ने माछ मछरी मरेतै खेतै लोक तऽ गरीब गुरबा की करतै गरीब लोक तऽ कतहु भऽ के नहि अछि ने एकटा माल अछि ने बकरी अछि ने जगह अछि कतय राखब माल बकरी जगहो नहि अछि हमरासभकेँ सरकार जगहो नहि देने छथि कथी पर रहब ऋण कर्जा भेल अछि ऋण कर्जा खाइत छी उठा उठा ने सधैत अछि ने किछु कतहुक कमठान नहि अछि